ہلو جی جی جی جی بولیے سر

اچھا سر کون سے کون سے اخبار کے چاہیے سر

ٹھیک ہے

ٹھیک ہے سر اچھا جی چاروں کی چاہیے ٹھیک ہے سر میں ایک منٹ چیک کر لیتا ہوں ایک منٹ سر جی سر صحیح ہے ٹائمس آف انڈیا کا آپ کے دو سو اکیاون روپیے ہیں ہاں انقلاب کے انقلاب کے ایک سو اٹھانوے روپیے ہیں سہارا کے دو سو ایک روپیے ہیں دینک جاگرن کے دو سو دس روپیے ہیں ہاں ٹھیک سر یہ ٹوٹل آپ کے جو ہے نہ قریباً ساڑھے پانچ سو روپیے ہو رہے ہیں سر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جی ساڑھے پانچ سو جی جی نہیں سر آن لائن نہیں ہو پائے گا میں معافی چاہتا ہوں سر نہیں سر آن لائن نہیں ہوگا سر آپ مجھے کیش دے دیجیے گا

جی سر میں دیکھیے کل تو میں آ نہیں پاؤں گا سر کل میں چھٹی پہ رہوں گا سر میں پرسوں آ جاؤں تو کوئی دقت تو نہیں ہے سر

جی ٹھیک ہے سر مجھے پرسوں دے دیجیے گا آپ اور میں آپ کو جو ہے نہ سر سلپ بھی دے دوں گا ٹھیک ٹھیک اور سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ اخبار کنٹینیو رکھنا ہے یا یا بند کرنے ہیں ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو ویری مچ سر اوکے